नमस्कार आपकी कार हमें करना है और मैं कानपुर जाऊँगी दस लोग हाँ बारह लोग हमारा परिवार सब लोग हैं और आपका भाड़ा वग़ैरह कितना होगा नहीं नहीं तब तो आप जयदा लेते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है आपकी गाड़ी में सब आ जाएँगे कि नहीं आ जाएँगे वहाँ तक हाँ हाँ तो और अपना ख़र्चा वग़ैरह सब कुछ बताओ नहीं आप सही तो नहीं बोल रहे हैं हाँ नहीं और बताओ सोच समझ कर कम से कम दो तीन सौ देना चाहते हैं नहीं कम नहीं है आपको चलना है हाँ तो दे रहे हैं हम ना नहीं आपको चलना है और थोड़ा बहुत इधर उधर करके चलो नहीं बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं अरे कम से कम चार सौ तो ले लो चलो वहाँ पर नहीं इतना भाड़ा थोड़ी कोई लेता है नहीं आपका गाड़ी का वेन्यू है इसलिए ज़्यादा बता रहे हो नहीं और लोग इतना भाड़ा नहीं लेते हैं हम्म नहीं मेरी फैमिली ज़्यादा है और भाड़ा सब कम करो तब चलेंगे और दस बारह लोग मेरा परिवार है और अग़ल बग़ल के हैं हाँ वहीं कानपुर हाँ घूमने जाएँगे हम लोग दो दो हज़ार तो डेढ़ बोल रहे हम नहीं इतना ज़्यादा नहीं कम से कम पाँच छः पाँच छः ले लो चलो कम क्यों नहीं होगा इतना ज़्यादा मूँह खोल दिए तो कैसे इतना हम देंगे दाम जैसे हम लोग इतना लोग हैं दस लोग हैं घर के तो दो दो हज़ार आप लेंगे तो कितना हम देंगे इतना मेरे पास पैसा थोड़ी है नहीं कानपुर कोई दूर थोड़ी है नहीं आप ऐसा भाड़ा ज़्यादा ले रहे हैं हाँ कम से कम पाँच सौ दूसरी गाड़ी तो मेरे को नहीं मिल रही है आपकइ गाड़ी कर रहे हैँ चलो धन्यवाद